हँ प्रणाम कहाँ कहाँसॅं की कहलियै अच्छा क्रिकेट तऽ एकटा फ़ॉर्म मिलै छै फीलअप करूँ करू ओकर बाद जे छै तऽ ओकर जे भी प्रॉसेस छै भरि कऽ अहाँ लए लिय अपन नहि नहि मिलत खेलै लए कियाकि एक से एक जे छै विद्यार्थी सब भी जे भी आयल छै खेल के गेल छै जेना अपन राज्य सॅं ढेरी छै इंटरनेशनल लेवल पर ईशान तिशान छै मुकेश कुमार आओर भी ढेरी छै तऽ अहाँके जे छै ओकरा लए मेहनत करय लए परत आबि कऽ तऽ आबू तब से तऽ छै अहाँके फ़ॉर्म मिलत फ़ॉर्म मे की फीस वगैरह छै ओ सब लिखल रहत आ ओकर बाद जे छै से केना की प्रॉसेस छै सब ओकरेमे लिखल छै फीस पे करलाक बाद जे छै एकटा किट एकटा किट जे छै से ओ क्रिकेट के जे होइ छै ओ मिल जायत ओकरामे जे छै हर तरह के चीज लिखल छै केना की रहतै की से ओकरामे लिखल छै किटमे जे भी रहै छै बल्ला रहै छै बॉल रहै छै आओर जे छै ओकरामे गार्ड वगैरह विकेट वगैरह सब किछु रहै छै ओ सब किछु मिल जायत अहाँ जे छै अहाँके बीचमे मेहनत करय लए परत आबि कऽ दिनमे जखन समय मिललै एक बेर खेलै लए परत हँ आओर हँ तऽ ओ एकटा एक्सर्सायज़ छै एडमिशिन करेलाक बाद अहाँके बतायल जायत जे छै केना की सीख़ब कते बजे आना छै कखन आना छै कखन जाना छै सब किछु बतायल जायत हँ आना नहि बतायल जायत अहाँके एतय सब किछु

काफ़ी छै लगभग बहुत छै विद्यार्थी छै ओ हिसाब सॅं राखल जै छै हर तरह के स्टाफ़ रहै छै हर तरह के टीचर रहै छै बताबय लए तऽ अहाँ जे छै एतय जेना एलियै तऽ अहाँके की प्रॉसेस केना छै अहाँके सब किछु बतायल जायत सब व्यवस्था भए जेतै अहाँ आबिक एहिठाम मिलबै देखबै सुनबै अहाँके जँ बढ़िऑं लागत से जे छै हर तरह के व्यवस्था एतऽ मिल जायत अहाँके समझलियै

अच्छा तऽ ठीके छै तऽ अहाँ कहिया सॅं एलियै कहिया एबै आबू तब ठीक छै ठीक छै ठीक छै